हैलो अंजी फोन कटोइया हा यरो उऐ गल्ल करा दे हे तेलै उप्पर ते फोन गै कटोइया ते एह् महां तेल उऐ रक्खे दा ना तुसें ते खराब होंदा ओह् तेल आं अंजी अच्छा अच्छा अच्छा अंजी हूं ते गाह्कें ई कन्नै इंया थोह्ड़े करना होंदा ते खराब देई ओड़ेआ गाह्कें ई ते गाह्कें की लैओ ते खाओ अज्ज तुस तां बमार निं होना असें आं ते भी अस बापस आवै नै ते देई ओड़ने आं तुसें ई आं अच्छा चौल रक्खे दे अं दालीं अच्छा अच्छा तां दाल भी दालीं ठीक न चौल अच्छा अच्छा अच्छा अं ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ अच्छा चलो ठीक